हँ कहियौ प्रणाम प्रणाम के बाजि रहल छियै अच्छा अच्छा अहीँ छियै अहाँकेँ अहाँकेँ बूझल यए एखन अहाँ कीसभ कऽ रहल छी करयके यए अहाँकेँ से सभ सबटा बूझल यए की देखियौ एतय दरअसल बात ई छै कि जे कि एगो पीयूनके मूल कर्तव्य होइत छै जे कि हरेक घण्टीके बाद सभटा देखनाइ कि कतेक समयपर घण्टी लगैत छै हरेक क्लासमे सभटा टाइमसँ भऽ रहल छै की नहि रूटीन भऽ रहल छै कि नहि ओ सभ सभटा ओ जे पीयूनके कार्यभार होइत छै से सभसँ जे छै अवगते हैब जी जी ओ तऽ आओर बाँकी जे छै से ओहिलेल अहाँकेँ क्वेश्चन उठैत हैत जे हमरा नया नया जोइनिंग केलथि हन तऽ एहन की बात छै इन्स्टीच्यूशनमे कोनो दिक्कत नहि छै दरअसल बात ई भेलै जे हमरासभके पुरनका जे पियून छलथि हुनका हुनका मेन छलै जे समयके कोनो अथी नहि छलनि भैल्यू नहि छलनि ओ समयके कीमत नहि बुझैत छलखिन एगो घण्टी कखनोमे लगा देलथि तऽ बीसे मिनटमे लगा देलथि नहि तऽ जा रहल छी कतहु घूमि रहल छी तऽ से कनि ओ ध्यान देने रहबै जे समयपर घण्टी होइ आओर बाँकी ककरो से दुर्व्यवहारके कोशिश करब जे नहि करी कियेकी पिछला बेर ई भेल छलै जे हमर सभके इंस्टीच्युशनमे कनी दाग लागि गेल छलए जे शिक्षकसभके साथ दुर्वव्यवहार होइत छै तऽ ओकर कनि अहाँ चलू चलू चलू ई तऽ नीक बात छियै बाँकी अहाँ कहियासँ जॉइनिंग कऽ रहल छी

चलू चलू बाँकी अहाँसँ उम्मीद नीक रहत जे अहाँ सफलतापूर्वक इंस्टीच्युशनमे रहब उम्मीद अछि जे अहाँ सभकेँ ऊपरसँ कोर्डिनेट करू जी जी तहन जल्द भेट हेतै तहन आउ जॉइनिंग करू उम्मीद हैत जे अहाँ इंस्टीच्युशन सङ्गे लम्बा समय तक रहब चलू धन्यवाद